भारत में हेल्थ का सिस्टम देखभाल बहुत ठीक ठाक है जैसे कि हमके हमे हेल्थ के लिये सुबह उठकर जिम करना चाहिए न जिम कर पाए न पैसा है जिम करने के लिये तो सुबह उठकर योग करें जैसे कि हमारे गाँव में देखते हैं तो पुराने लोग हें जो बुड्ढे हो पहले के जिम किए हैं अरे सॉरी जिम नहीं किए हैं वो योगा किए हें अखाड़े पर लड़े हें वो लोग बहुत मजबूत हैं आज भी देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ होली या दीपावली पर अखाड़े पर लड़ा जाता है तो अखाड़े पर लड़ने वो अभी भी जो हैं हमारे दादा लोग जिनका उम्र अस्सी नब्बे साल हो गया है अरे अस्सी नब्बे नहीं सॉरी सत्तर साल हो गया है सत्तर साल पैंसठ साल सत्तर साल के हैं लोग पर देखेंगे आजतक भी नए लड़कों को वो सब पटक देते हैं क्योंकि वो लोग स्ट्रॉंग हैं अंदर से पहले के वो लोग योग किए हें और वो लोग अंदर से मजबूत हैं आज भी कोई त्योहार पर लड़ते हैं लोग तो अच्छे अच्छों को पटक देते हैं जैसे और हम लोग को नही योग कर पा रहे हैं तो आजकल नया फ़ैसन हो गया है मान लो ठीक है हेल्थ के लिये लाभदायक है जिम कर रहे हैं जिम करें पर जिम नियम से जिम करें नियमित समय से जाएं जिम कर कर सुबह उठकर जिम करें पर जिम ठीक ठीक है पर जैसे कि योगा कर लें थोड़ा जिम के साथ रनिंग भी कर लें तो लाभदायक हमारे लिए रहेगा और योग योग के साथ जैसे कि थोड़ा दंड बैठक हो गया सपाटा हो गया उढ़ा कुद्दन हो गया ओइसे जैसे कि दौड़ने से हमारी शरीर बहुत मजबूत रहेगी और जैसे कि हो गया सपाटा खींचने से तो जिससे हमारा पेट नहीं निकलेगा सीना अंदर बाहार रहेगा पेट अंदर हो जाएगा तो ये जैसे ही बात है कि अपनी को स्वास्थ्य रखने के लिए हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है योग जिम हम हमको हमारे हिसाब से तो जिम अच्छा है ठीक है उसके लिये योग भी साथ साथ करें और अपने खाने पीने पर भी ध्यान देखें जैसे सुबह उठ गए तो हम गए हैं जिम जिम कर कर आएँ जिम करने के बाद तुरंत एक गिलास दूध लें लगा दूध और चना चना सुबह भे दें जैसे शाम को चना भे दें जब तक उसकी डिभ्भी या एक या एक या चौबीस से तो मात बारह घंटे या चौबीस घंटे में डिभ फेंक देता है उस चना को खाने से हमारा शरीर को बहुत लाभदायक मिलता है चना हो गया और बादाम हो गया थोड़ा किशमिश हो गया इसको भीगा दें शाम को भीगा दें डेली और सुबह जब हम लोग आएँ योग कर कर या जिम कर कर एक गिलास दूध के साथ खाएं तो हमारे स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छा हो हँ फिर भी बाइ चांस जो लोग बीमार हो जाते हैं तो हमारे यहाँ जैसे पास में हमारे हासपिटल है सरकारी हासपिटल गरमेंट ऑफ त वही जैसे कि यहाँ पर अच्छे नहीं होंगे तो फिर उसके आगे गाजीपुर हासपिटल है और गाजीपुर में हमारे बहुत बढ़िया अच्छा डाक्टर रहते हैं वहाँ पे भी नहीं होता है रेफर करते हैं लोग बी एच यू वैसे हमारे भारत में बहुत अच्छे हासपिटल हैं जैसे कि बी एच यू हो गया तो बी एच यू में अच्छे प्रकार की दवाई होती है हड्डी टूटी हुई जोड़ देने हैं हमारे ऐसे हासपिटल अभी हैं भारत में जहाँ हड्डी टूटी टूटी हड्डियाँ जुड़ जाती हें उस हासपिटल हासपिटल में बहुत अच्छा इलाज़ होता है हमारे देखेंगे तो बिहार से अगल बगल से जहाँ से होता है बहुत लोग हासपिटल से दूर से आते हैं जैसे कि आसपास सटा ज़िला है राज्य है बिहार है ज़िला है मिर्ज़ापुर है सोनभद्र है और गाजीपुर है मऊ है ये सब बी एच यू में देखेंगी तो डेली यहाँ पे लोग अच्छे इलाज़ के लिए आते हैं और अच्छे इलाज आ होता है बी एच यू बहुत अच्छा है हासपिटल है अगर वहाँ से बाइ चांस नहीं सही होते हैं मरीज तो हमारे भारत में बहुत ऊंचा हासपिटल एम्स दिल्ली में सबसे बड़ा हासपिटल है वहाँ पे अच्छा इलाज़ होता है वहाँ पे जैसे कि हड्डी हमारी टूटी हुई है तो हड्डी टूटी हड्डी जुड़ जाती है एम्स दिल्ली में जाकर तो फिर भी ए सब अपने जैसे कि अपने आपको पहले बच कर रहना चाहिए हमको सुबह उठकर प्रतिदिन योग करें रनिंग करें और जैसे हर प्रकार का योग करें हमारे लिए लाभदायक रहेगा पेहले चीज जैसे का बाज़ार की चीज कम खाएं जैसे समोसा हो गया आलू और जो होता है रीफाइन से छना रहता है बहुत हमारे लिये बहुत लिभर को नु नुकसानदायक होता हेे जो समोसा होता हे दुकान वाले कभी काल ये कर देते हेें की आलू का चोखा बचा रहता है दो या एक दिन बाद उसको फ्रीज में रखकर भर देते हेें तो इसलिए योग करते समय अच्छा कहाँ से खाना खाएँ और जैसे भी मूंगफली हो गया ये सब खाकर योग करें तो अच्छा रहेगा